مجھے قانونی عہدہ داروں جیسے وکیل پولیس پنچایت یا تحصیل دفتر کے لوگوں کی وجہ سے کبھی کبھار مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے کیونکہ آج کے وقت میں رشوت خوری ایک عام سی بات ہو گئی ہے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کام کرانا ہو تو بغیر رشوت خوری کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے حکومت کے ذمہ دار ان کو اس پر احتیاط برتنی چاہیے اور ایک غریب اور عام آدمی کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے تاکہ انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جب جاتا ہے اپنی کوئی شکایت لے کر کے تو ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں یا پھر کوئی کام کروانا ہوتا ہے سرکاری دفتروں میں تو انہیں پیسے کھلا کر کرتے ہیں کھلا کر کے اپنا کام کروانا پڑتا ہے اسی طریقے سے وکیل وغیرہ لوگ بھی بہت ہی زیادہ غریبوں سے پیسہ لیتے ہیں ان ساری چیزوں پر حکومت کی کو دھیان دینے کی سخت ضرورت ہونا چاہیے تاکہ وہ غریب یا عام آدمی جو جس کے پاس رقم زیادہ نہیں ہوتی ہے اور وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ان سارے معاملات میں ہماری حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے